ہیلو کون بول رہا ہے سویگی سے ڈیلوری بوائے اچھا میں نے وہ بٹر چکن اور کافی آڈر کیا تھا دونوں آ گیا نہیں بٹر چکن آپ لائے ہو کافی کوئی اور لا رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بڑی اچھی سروس ہے آپ کی جلدی لے کر آ گئے ایڈرس نہیں مل رہا ہے ابھی آپ کہاں پر ہو آمان ہاسپٹل کے پاس تو آپ وہاں پر آ کر میڈیکل پر پوچھو گے الخبب اپارٹمنٹ تو وہ بتا دے گا اور ویسے بھی آپ تھوڑا سا آگے آؤ گے تو وہاں پر رائٹ میں ایک گلی ہے وہ گلی میں آپ سیدھا آتے جاؤ گے وہاں پر لیفٹ میں ایک گارڈن ہے وہ گارڈن کے سامنے ایک بلڈنگ ہے بلڈنگ کا نام ہے الخبب اپارٹمنٹ وہاں پر فرسٹ فلور پر آپ آ آؤ گے تو فلور روم نمبر ہے ایک سو چار وہاں پر آ کر آپ بیل کرو میں آ جاؤں گا پیمنٹ کتنا ہوا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہاں پر آ کر آپ مجھے کال کرو یا بیل بجاؤ میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے